असांजे उतरप्रदेश जी अर्थव्यवस्था और कला और शिल्प के वधाइण जे लाइ असांजी गवर्मेंट ने नवां त नवां तरीक़ा कढिया अथनि जीअं कि हितां जी जेका बि कला आहे कंहिं जेतिरा बि हिते मतलबु जीअं जिते हितां जी जेतिरी बि कलाकारी आहे हू अलॻि अलॻि शहर में वञी करे उतां मतलबु कि विकिणंदा आहियूं जेको उतां जा पैसा ईंदा आहिनि या उहो असांजे मुनाफ़े जे लाइ थींदा आहिनि असांजे उतरप्रदेश जे मुनाफ़े जे लाइ थींदा आहिनि कि जीअं हितां जे माण्हुनि जी बि कमु अची वञे त हिन लाइ उन्हनि लाइ उन्हनि लाइ ही असांजी गवर्मेंट ने हिते अलॻि अलॻि यूनिवर्सिटीस वग़ैरह बि खोलियूं अथनि कि असां हिते और बि नईं शयूं सिखी सघूं जीअं कि इंट्रीगल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी इंस्टिटयूट ऑफ़ पैट्रोलियम टेक्नोलिजी जी एल ए यूनिवर्सिटी